जेना हमरा सबके दुर्गापूजा होइ यऽ तऽ सबसँ पहिले कमिटी सब सब मोहल्ला सबमे बाजार सबमे चन्दा लेलक चन्दा लेलाके बाद पण्डाल ऊण्डाल लागल चन्दा पण्डाल लगलाके बाद फेर कलशस्थापन परल कलशस्थापनके बाद छै ने पूजा पाठ मे हमसब सुबह ऊठिके जाए छी नहाए ले पोखैर पर पोखरि पर नहेलाके बाद जे छै ने हमसब आबै छी घर पर कपड़ा ऊपड़ा पैहरै छी फेर आबै छी मन्दिर पर मन्दिर पर अयलाके बाद पूजा पाठ केलहुॅं आरती ऊरती देखेलहुॅं तकरा बाद फेर भरि दिन फल पुरा सहले रहलहुॅं सहलाके बाद छै ने फेर जे काम जेना जेना भेल अपन अपन काम केलहुॅं तऽ फेर शाम मे एलु जेना प्रथना मे प्रथना के बाद फेर सब प्राथना मे प्रथना केलु प्रथना केला के बाद फेर आरती भेल आरती केला के बाद छै ना सब जेना प्रथना खतम होइ छै तऽ परसादी उरसादी देलक परसादी उरसादी लेलु तकर बाद नौ दिन हमरा अर के अष्टजाम होइ छै नौ दिन अष्टजाम भेला के बाद हमसब नौउ दिन छै नऽ पोखरी मे नहए कऽ नौउ दिन सहै छियै सहला के बाद परसादी उरसादी सब जेना जेना खाना खेलक छै ना परसादी खेलु राइत कऽ एके टाइम खाना खेलु नौ दिन हमसब सहै छियै तैँ दुआरे हमरा अर के जे बहुत दिक्कत सँ हमसब पूजा पाठ हमसब करै छी भुखले पियासे भगवान हमरो सब पर लेकिन ध्यान दै छै जे पूजा पाठ केलु तऽ तैँ दुआरे हमरा अर के बहुत कष्ट सँ हमसब सहै छियै जेना तेना पूजा पाठ मे फेर हमरा अर के दस दिन भए जाइ छै अष्टजाम तऽ मूर्ति जाए कऽ भसै छै पोखैर मे हमसब भजन किर्तन डीजे पर नाचैत कुदैत तब आराम से धूमधाम से दुर्गापूजा मनाबै छियै बहुत मजा मस्ती होइ छै हमरा अर के धूमधाम से एकदम खेलै कुदै छियै तत्ते मजा आबै छै ना हमसब सब बेर मनाबै छियै दुर्गापूजा हमरा अर के बहुत नीक लागै छै तै मे एते नीक लागै छै कि हमसब खुशी सँ पुरा प्रोग्रामो होइ छै हमरा अर के दुर्गापूजा मे दस दिन प्रोग्रामो देख लेलु वर्षा बुनि और ठण्डी रहल फिर तऽ भी देखै लेलु कोइ टेन्शन नै रहल हमरा अर के सब हमरा अर के घर परिवार मे मोहल्ला के आदमी सब देखै लए आएल टेन्शन नै रहै छै तऽ बहुत नीक लागल तऽ अइ सबके लिए हमरा सबके दिक्कत भेल आब ओहो मे कि जते चन्दा माँगै लए आबै छै सब दै छै भरपुर चन्दा जे लगै छै खर्चा होइ छै ओइ सबमे दिक्कत नै होइ छै तैँ दुआरे जे सामान तमान रहल पण्डाल ऊण्डाल फेर पूजा पाठ खतम भए गेल तऽ पण्डाल सब जकर जे रहै छै जेना ऊखैर कऽ सब अपन लए गेल तऽ ओकर बाद फेर पूजा पाठ केला के बाद जेना जे